हलो जी बोलें सर जी हाँ बोलिए कौन सा फाइव जी जी सर मिल जाएगा जी बताइए

रैम उसकी सर रहेगी ट्वेल्ब जी बी ट्वेलब जी और इंटरनल रहेगी एक सौ आठ एक सौ अट्ठाईस जी और माइक्रोसॉफ्ट का जी जी हाँ हेल्प सर बस अभी हमारे पास डिमांड अधिक होने के कारण मोबाइल अवेलेबल नहीं है मतलब अभी कुछ सर मोबाइल आपको कम से कम लगभग लगभग दस दिन तो आपको इंतिज़ार करना ही पड़ेगा सर डिमांड अधिक होने के कारण हम सूड़न्ली अब हाँ ठीक है सर मैं सर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी डिवामान को जल्दी से जल्दी पूरा करूँगा बट फिर भी आपको लगभग पाँच से छ दिन का इंतिज़ार करना ट्वेंटी फ़ाइव थॉज़ेंट प्लस

प्लस रह सकता है मतलब लगभग बाक़ी हम देख लेंगे डिस्काउंट हो जाएगा यदि जी हो जाएगा फाइनेंस हो जाएगा आप ट्वेल मंथ का भी ले सकते हैं सिक्स मंथ का भी जैसा कि आप चाहें हाँ कुछ डाउन पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी सर आप शॉप विज़िट कर लीजिएगा मैं आपको पूरा

मैं आपको मैसेज कर जी ओक